جی ہیلو جی آپ اپلیکشن اسٹور سے بول رہی ہیں جی مجھے ریفریجریٹر لینا تھا جی بتائیے کتنی برانڈ کی ہوئی جی مجھے ورلپول ڈبل ڈور ٹو چاہیے جی رینج کیا ہو گیا جی ورلپول ڈبل ڈور ٹو اسٹار کا رینج آپ بتائیے اچھی کوالٹی میں پورا ڈن ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا جی جی جی ہم نے خریدا ہے پتہ ہے لیکن پھر بھی ڈسکاؤنٹ تو ہونا چاہیے چلیے اوکے اوکے وہ پھر اچھا اس میں کتنی دیر تک کولنگ رہتی ہوگی مطلب لائٹ جب چلی جائے کتنی دیر تک اس میں کولنگ رہے گی اچھا جی اس کی کیا کیا کوالٹی ہے ذرا کوالٹی بتائیے